ہلو ہاں سر میں سر میں کوالٹی ریسٹورینٹ سے بول رہا ہوں کل ہمارے ریسٹورینٹ میں آپ آئے تھے فیملی کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے تو سر اس کے بارے میں فیڈ بیک لینا تھا کہ آپ نے جو ہے جو ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آپ کو کیسا لگا سر ہمارا کھانا

اوہ سوری سر جی جی جی جی جی جی جی جیی جی جی

ٹھیک چلو سوری سر آگے کے لیے دھیان رکھیں گے ہم جو ہے کم اسپائسی ہو اور پوچھ کر کے بنائیں گے کہ آپ کو کم اسپائسی کم آئلی چاہیے تو اسی حساب کا سرو کریں گے جی ہاں ہاں یس یس یس یس یس یس جی جی جی ہوں

جی جی جی جی بہت بڑھیا آپ تھینک یو جی تھینکیو یو یو جی پھر پھر ہمیں موقع سیوا کر دیجیے گا